हमरा घर मतलब मेहमान आबै छै तऽ ओकरा सबसे पहिने एकलोटा पानी दै छै पानी दैके तब गोड़ धोइ लै छै गोड़ धोइ छै बिछावन उछावन बिछाइके तब मतलब फेर कहलक बैठिए तब बैठिके तऽ अपना खाना उनासे पहिले चाइ देलहुँ चाइ दैके तब नाश्ता देलहुँ नाश्ता दैके बैग जे होलै मतलब बिस्किट दालमोट चाइ ओ दैके मतलब नाश्ता करबैके तऽ फेर शामके मतलब सबजी होलै पनीरके सबजी पूड़ी आओर मतलब खीर खीर होलै या सेवनी होलै कोइ चीज भी होलै नाश्ता उश्ता करबै दै छिए नाश्ता उश्ता करबैके फिर रेस्ट मतलब आराम करबै दै छिए अरवान आराम करबैके फेर सुबह सुबहके फेर नाश्ता नाश्ता मतलब ओहि चाइ बिस्कुट उस्कुट दैके मतलब नाश्ता करबै दै छिए नाश्ताके फेर सुबहके फेर एक सबजी या पूड़ी बनैके तऽ सेवनी उवनी बनैके खीर उर बनैके अपना खिलाइ देलहुँ फेर दुपहर बारह बजेमे चावल चावल दाल सबजी पापड़ तिलौड़ी कचरी फुलौड़ी मतलब फुलौड़ी कचरी बनैके दहीबाड़ा ईसब मतलब बनैके ईसब खिला दै छिए ओसब फेर मतलब राति होइ छै रातिके मतलब हुनका स्वागत करैमे स्वागत करैके लिए फेर रातिमे सबजी छोड़ि मछली मुरगा ईसब अगर खाइ छथिन तऽ आन आनिके खिलै देलहुँ आओर नहि खाइ छथिन तऽ मतलब जइसे भेलै खीर उर खीर होलै आओर मँगैके खिलै देलहुँ खीर खा लै छथिन तऽ फेर आराम करिके हुनका फेर स्वागत तऽ बढ़िआँसे मतलब हमलोक करै छिए आबै छथिन तऽ स्वागत अच्छासे हुनका करि लै छिए स्वागत करिके तऽ अपना अथी सबजी उबजी बनै उनै खिलै देलहुँ अपना वएह बस तब चलि जाइ छथिन